जैसा कि मैं कच्छ डिस्ट्रिक्ट में रहत रहां थो जीअं त मां कच्छ डिस्ट्रिक्ट में रहां थो त हिते जे के पर्यटक त ॾाढा हिते वधीक ईंदा आहिनि जीअं भूकंप खां पोइ मोदी साहिब जे करे हिते स्मृति वन ठाहियो आहे ऐं हिते ऐतिहासिक पंहिंजो धोरणो थियो वाइट रण जंहिं खे चवंदा आहिनि उहो ठाहियो अथेई त हुते त फ़ॉरेन जा त टूरिस्ट बि घणेई ईंदा आहिनि ऐं हुन सां ॻाल्हाइण ॿोल्हाइण बि थींदो रहंदो आहे जॾहिं बि किथे असां वेंदा आहियूं या हू असांजे शहर मां वटे त वटंदा आहिनि त ॻाल्हाइणु थींदो आहे ऐं उन्हनि बि ॾाढो सुठो अनुभव ॿुधायो आहे त भई हिते ॾाढो सुठी तरह सां टूरिज्म खे डेवलपमेंट की पेई थी वञे ऐं कॾहिं बि हू हिते पंहिंजे देश जी या पंहिंजे शहर जी गिला न कंदा आहिनि हुननि खां इहो जो मिले थो सिखण त कॾहिं बि पाण जिते रहूं था हुन शहर जी ॿिएं शहर में वञी करे गिला न कजे